किसी भी खेल के संबंधित में हमारे हिंसा रोकने के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएँ जैसे कि कानून प्रशासन द्वारा उस खेल को लोग ज़्यादा जो हिंसा करते हैं उन्हें दंडित अपराधिक में कारवाई की जाती उन्हें एफ आई आर दर्ज होता है और उन्हें दो तीन साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाता है उन्हें हिंसा इसलिए नहीं होता हमारे क्षेत्र में इसका कानून बहुत ही सख़्त है